दादा तव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ जे बारे में ॿुधायो हा भाऊ मुंहिंजी पैदाइश पाकिस्तान में थी हुई हैदराबाद सिंध में उणिवीह सौ चवालीस में मुंहिंजो मुंहिंजो दादा पुलिस में हुओ पाटिशन खां पोइ असां बॉम्बे आयांसीं बॉम्बे में कोलाबा कोलाबा ससन डॉक में असां फ्लैट वरितोसीं नाजूमेशन बिल्डिंग में फिफ्टी फोर वुडहाउस रोड ते ऐं रोज़ु शाम जो असां टह टहिलणु वेंदासीं परेड ते उन खां पोइ असां वियासीं गांधीपुर गांधीपुर में मुंहिंजो पपा जो तबियत ठीक न रहंदी हुई तंहिं करे उन में टीबी थी करे उन जो डैथ थी वियो पोइ मां भटिकी भिटिकी मां वयुसि नागालैण्ड में नागालैण्ड में डिपार्टमेंटल दुकान ते मां जनरल मैनेजर हुउसि उते तमामु उते हिकु ई सिनेम हॉल हुओ ऐं बैंचूं लॻल हुयूं कुर्सियूं वुर्सियूं उन में हुयूं कोन ऐं सिनेमा हॉल तमामु पुराणो हुओ ऐं पर नागालैण्ड जो मौसम मोकोकचुंग मोकोकचुंग हिकु जॻहि हुई नागालैण्ड में उते उन जो दुकानु हुओ त उते डॉक डिपाटमेंटल दुकानु हुओ जंहिंमें जंहिंमें ड्राई क्लीनिंग स्टेशनरी गुड्स एग्रीकल्चर टूल्स वॉशिंग मशीन सभु हुते विकिणंदा हुआ वॉचूं ऐं रेडियो त उते मां ॿ साल रही करे हुन खां पोइ मां आयुसि जमालपुर में जमालपुर में मूं आनंद मार्ग आनंद मार्ग करे हिकिड़ो संस्था आहे स्प्रिचुअल ऑर्गोनाइज़ेशन उन में मां पाण खे डेडीकेट करे छॾियो पंज साल उते रही करे पंज साल मूं सॼो इंडिया जो टूरिंग कई आहे ऐं उते मां उते विशाखापटनम में तेलगु पेपर बि स्टाट कयो ऐं ॿारनि में कपिड़ा बि विराहिया स्कूल्स कॉलेज बि खुलायो ऐं इन खां पोइ वरी मां पंज सालनि खां पोइ मां वरी आयुसि वापसि उन उन में मुंहिंजो नालो हुओ आचार्य ब्रह्मानंद हूंदो ऐं कपालिक साधना में कोई शमशाम घाट में पूॼा कई ऐं मां मां माण्हू खे दीक्षा बि ॾींदो हुउसि उन खां पोइ मां आयुसि नागा नागालैण्ड मां जमालपुर मां थी करे मां आयुसि वरी हिते दिल्ली दिल्ली में पंहिंजी भेण वटि रहंदो हुउसि ऐं पंहिंजी भेण वटि रही करे मां जी बी एक्स वुडहाउस में नौकिरी कई नो गॉरमेंट इंडस्ट्री में मां चालीह साल नौकिरी कई ऐज़ अ फैक्ट्री मैनेजर पोइ आहिस्ते आहिस्ते मूं पंहिंजो घरु किराए ते वरितो पोइ डी डी ए जो मकान में ऐं किस्त भरे करे मूं डी डी ए जो फ्लैट वरिती ऐं हाणे मां लाजपत नगर में आहियां सेंट्रल मार्केट में ऐं तमामु सुठी जॻहि ते आहियां भॻवान जी दया आहे ऐं वॾनि जो आर्शीवाद आहे ऐं वॾनि जो आर्शीवाद आहे ऐं मां तमामु घणो भॻवान जो शुक्रगुज़ार आहियां त भॻवानु मूंखे फिट रखियो आहे फिज़िकली मेंटली स्पिचुअली मां लंघंदे पाईंदे हुन जो ई नालो वठंदो आहियां मां अॼुकल्ह एन जी ओ में नौकिरी कंदो आहियां जंहिंजे जंहिंजे जंहिंमें सभिनीनि खे वञण जो ऐं अचण जो टाइमिंग आहे पर मुंहिंजे लाइ कोई टाइम कोन्हे मुंहिंजो बॉस तमामु सुठो आहे ऐं असां हुते वीलचेयर एडल्ट डाइपर फुड ग्रेन्स राशन इहे सभु करे विराहिंदायूं ऐं ग़रीबन खे फ्री राशन ॾींदायूं वॉलनटियर्स लॻल आहिनि वॉलनटियर्स वरी सर्वे करींदा आहिनि सर्वे सां उन खे ख़बर पवंदी आहे त किथे किथे छा छा जी ज़रूरत आहे पोइ माण्हू डिस्टिब्यूशन ते वेंदो आहे ऐं डिस्टीब्यूशन ते वेंदो आहियां त इन करे मुंहिंजो टाइम सुठो थो पास थी वञे जॾहिं स्पेर टाइम हूंदो आहे मां पंहिंजो ध्यान में हली वेंदो आहियां मां ऐं भॻवान जो शुक्रगुज़ारु कंदो आहियां त भॻवानु मूंखे तंदुरुस्ती ॾिनी आहे भॻवानु मूंखे तंदुरुस्ती ॾिनी आहे इन करे ऐं इन करे मां तमामु शुक्रगुज़ारु आहियां त मां अॻिते मां तव्हांखे छा ॿुधायां ज़िंदगी में कुझु कुझु पल ई आहिनि मूंखे ॿ ॿार आहिनि हिकु त किको ऐं हिकु किकी ॿई वेलसेटल्ड आहिनि ॿई शादीशुदा आहिनि ॿिन्हनि खे पंहिंजो पंहिंजो मकान आहे ऐं ॿिन्हनि खे गाॾी वाॾी आहे पंहिंजो बिज़नस अथनि ऐं ऐं तमामु वेल टू डू आहिनि पर मां किकी वटि रहणु नथो चाहियां छाकाणि मूंखे सेल्फ रिसपेक्ट आहे तंहिं करे मां नौकिरी कंदो आहियां एन जी ओ में पर हिते वॉलनटियर जी नौकिरी आहे इते को या ज़बरदस्ती कोन्हे पर छा कयां मिड़ई टाइम सुठो पास थी वेंदो आहे जॾहिं खपे तॾहिं मां अचा जॾहिं खपे तॾहिं मां न को लिमिट कोन्हे ऐं ॿियो त मां छा ॿुधायां हिते मुंहिंजो बॉस तमामु सुठो आहे मुंहिंजो बॉस तमामु सुठो आहे हुते हुन जो को बंदिश न रखी आहे मुंहिंजे लाइ जेॾीमहिल खपे तेॾीमहिल अचा जेॾीमहिल खपे तेॾीमहिल वञा पर छा कयां पर मां कॾहिं कॾहिं त ऑफिस में वेंदो आहियां पंहिंजो टाइमपास करण लाइ माण्हू माण्हू सां गॾिजंदो आहे उन सां मुंहिंजो मूड बि ठीकु रहंदो आहे मुंहिंजो मूड ठीक थो रहे त पोइ ऐं तंदुरुस्ती बि ठीक थी रहे रोज़ु सनानु करे कपिड़ा वपिड़ा पाए करे ऑफिस में वञा ऐं बसि इहो ई मां तव्हांखे चवण थो चाहियां त भॻवान ते वधीक विश्वास कयो भॻवान सॼो सभु कुझु सही कंदो भॻवान ते शुक्रगुज़ारु हुअणु तमामु ज़रूरी आहे शुक्रगुज़ार ई हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे

वधीक मां कुझु नथो धन्यवाद